दङ दङ दङ गय फुलियालाय अनेख रोखोम दंनालाय ओमफ्राय दा अबेखौबा अबेखौबा पसिस थाखा दाल फानो अबेखौबा सल्लिस थाखा दाल फानो नोंनि गोसो नायनानै लांफैनांगोन अबेखौ लाङो आमफ्राय गय बागानल' गायनानै जाया फाथै बागानबो गायदेरनांगौ बिजों लोगोसे गय गायनायालाय नै दा दाबो गायजासै औ बोरि हानिया गायजायो दा दा गायब्लासो मोजांसिन जायो गयआलाय खेबसेयाव गायखांबाय दा गायखांनानै आरो खेबसे गायखांनानै गायफिनबावबाय होमब्लासो गयआ मोजां जायो फिथाइआ थाइयो थाब

खेबथाम जाखाबाय सिगाङाव ज' जावयैबाय दा गोरलै गोरलैआव आमफ्राय जावखांनानै गायफिनबाय आरो खेबसे गायबावबाय होमब्लासो मोजां जायो नालाय फिथाइआ लांफैदो मोजां नों अबेखौ लाङो बासिना लां लांफैदो गिदिरखा बागाना आंना लांफै बे खेबथाम जावायैनायखौनो लांफै आं होनखाबायना सल्लिस थाखाबो दं पसिस थाखाबो दं आवगोलावबो आं बिदिनो हरखादों नै दाख्लैबावैसो हरबावदों आं

मोजांखा बासिनानैल' लांफै नोङो लां लां गिदिरखौनो लां

थांनाय बोसोरावथ' बिदिनो आवगोलाव इसे खममोन नालाय दाथ' दामा एसे बारायगासिनो दं नालाय दानि आवगोलनि दामखौ नागारनानैब्लाबो आं लांफैदो दे गायजानायखौनो लांबाय मा गायजाथाव नङाब्ला बोरैथो गायहैनो बांद्राय गाहायखौलाय ओह दोनबाय दे लांफै दे